गाछीमे पहुँचैत अपन गाछ वृक्षके नवीन रूपमे देखैत ओकरा सही विकास देखैत बड प्रसन्नता होइत अछि ई समय छी बसन्तक एहि समयमे आम लीची कटहल आओर अनेको चीज जे छै ओ सही सही फूल मज्जर दैत अछि खूब प्रसन्नता पबै छी एहिमे ई महसूस करै छी जे एहिबेर आओर सही तरीकासे हमर घर हमर गामक बच्चा पूरा परिवार समाज आ व्यवसायिक रूपसॅं सेहो किछु मजबूती देत ई गाछ वृक्ष नवीन रूपमे ई मज्जरसभके देखि अति प्रसन्नता होइत अछि लाल लाल आमक गाछ लीचीक छोट छोट फर आमक छोट छोट टिकुला फेरि बढ़ैत फल सुंदर गाछ हरियर सभ चीज देखिकऽ अति प्रसन्नता भेटैत अछि गाछ वृक्ष हमरसभक जीवनके आधार छी एहि समयमे चिड़िया सभ तरह तरहके गीत गबैत रहैत छथि सुंदर सुंदर स्वरमे हमरासभकेॅं भोरमे जगबैत रहैत अछि तऽ बसंतक ई अनुभव आ ई वर्णन की कयल जाय गामक गाछी अपन गाछीक फूल फुलायब यानि ओहिमे तरह तरहक फल हर चीज हमरासभ ओकर बगलमे ओलक खेती सेहो करै छी तऽ ओहो रहैया सुन्दर ओकरा चारू दिस किछु फूल पौधाक सेहो लगबै छी जेना ई फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ई सभ मौसममे जे छै सभ चीज नव नव विकास पबैत अछि सभटा सुंदर भेल जाइत ओकरा बेर बेर देखैत अति सुंदरताक अनुभव करैत नील आकाश तखन तऽ किछु डर सेहो बनल रहैत अछि जाहिमे ओला वृष्टिक समय छै चैत बैसाख एहि समयमे फसलके नुकसान करै लय होइ छै तखन तऽ ओकरा निभाबऽ परै छै किछु नुकसानो होइ छै ओतेक सजग रहऽ परै छै ओतय सचेत रहय परै छै एहि समयमे जे मेघ लाल भऽ जाइ छै ओकरा देखकऽ किसानके अपन गाछी वृक्षी सभ छोट छोट बच्चासभक पहिने आनि लिअ परै छै